टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हमारे जैसे फ़ेसबुक इंस्टाग्राम और वाट्सअप जैसे कई ग्रुप होते हैं वाट्सअप है फेसबुक है इंस्टाग्राम है इन यूट्यूब वगैरह चैनल हैं कई काफ़ी चैनल आते रहते हैं कुछ यूट्यूब पे ज़्यादातर वैसे आते हैं कुछ हम लोग हाइलाइट वीडियो नफ़रत फैलाने वाले दंगा फ़साद ऐसे ऐसे कई कई प्रकार के लोग वीडियो भी डालते रहते फ़ीसबैक पे देखा जाए कई प्रकार के वीडियो बन दंगा फ़साद वगैरह डराने धमकाने काफ़ी प्रकार के उसपे भी वीडियो लोग डालते रहते हैं और उसपे भी काफ़ी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं फे़सबुक पे फ़ेसबुक पे काफ़ी चीज़ें हमने ये भी देखा है उसपे कुछ ऐसे भी वर्ड आते हैं जिनसे हम लोगों को गुस्सा भी आता है नफ़रत भी फैलती है पीड़ा भी होती है काफ़ी चीज़ें उसपे फ़ेसबुक पे हम भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे लोग आज के समय में कहीं कहेंगे ये है वो है फलाना ढेमाका उसको देख लो उसको कर दो ये देखो वो कर देना फिर इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग ऐसे चर्चित वीडियो डालते रहते हैं जिससे हम लोग टेक्नोलॉजी क्षेत्र में देखते हैं और भी उसपे कुछ चीज़ें हैं वाट्सअप पे भी लोग काफ़ी वीडियो कहीं किसी ने अपना ग्रुप बना रखा किसी ने कोई आई डी बना रखी उसके द्वारा काफ़ी वीडियो वगैरह डालते रहते उसपे हम लोग देखते रहते हैं काफ़ी चीज़ें उसपे हमें देखने को मिलती हैं और भी कुछ वर्ड हैं जिससे हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे भी देखा जाए यूट्यूब पे भी भयं काफ़ी खतरनाक वीडियोज़ वगैरह और कहीं कहीं से मतलब काफ़ी चीज़ें वीडियो ऐसे ऐसे पड़े होते हैं कि जिससे हमें डर भी महसूस होता है गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी और क्रोध भी आ जाता है काफ़ी चीज़ें उससे डराने धमकाने वाली सामग्री उसपे नफ़रत गुस्सा उस्सा की वीडियो पड़ी रहती हैं वो चीज़ हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा हम लोगों को फ़ील भी होने लगता है काफ़ी वर्ड उसपे भी हम देखा जाए और इंस्टाग्राम पे भी लोग ऐसा ऐसा ही कर रहे हैं काफ़ी बहुत भयंकर वीडियो खतरनाक नफ़रत और गुस्से वाली ये वीडियो डालते रहते हैं उससे हम लोग टेक्नोलॉजी द्वारा मोबाइल में सब कुछ देखते हैं थैंक यू धन्यवाद